ہلو کیا میری بات سویگی ڈیلیوری پارٹنر محمد عامر سے ہو رہی ہے تقریباً دس منٹ پہلے میں نے مٹر پنیر آرڈر کرا تھا مہاکُم ریسٹورینٹ سے تو مجھے جاننا ہے کہ ابھی آپ آرڈر لے کر نکل چُکے ہیں اور کہاں پر ہیں کتنا اور وقت لگے گا آپ کو پہنچنے میں جو بھی پتہ میں نے دیا ہے اُسی پتے پر آپ کو آنا ہے اگر اُس پہ کوئی پریشانی ہوتی یا راستے میں پہنچنے میں تو آپ اِسی فون نمبر سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریے گا یہاں کچھ لوگ بہت کافی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں